زیادہ اسکرین ٹائم بچوں کا گیمس نہیں کھیلنا اور گیمس کھیلنے کے لئے بچوں کو ترغیب ان دنوں بلکہ گذشتہ کچھ سالوں سے بہت سارے بچے اسکرین ٹائم گزار رہے ہیں جیسے ویڈیو گیمس کھیلنا موبائل فون پر گیمس کھیلنا اور بچوں کی کہانیاں دیکھنا رائم سننا اور ماں باپ ہاتھ میں فون دے کر انہیں کھانا کھلاتے ہیں اور بچے فون کے لطف میں مصروف ہو جا رہے ہیں اور دیکھنا یہی نہیں بلکہ آج کل ایل سی ڈی پر بھی ویڈیو کارٹون دیکھ کر اپنا بہترین وقت ضائع کر رہے ہیں جو بہت ہی افسوسناک بات ہے اور انتہائی قابل غور و فکر کرنے کا لمحہ ہے ان تمام ٹی وی اسکرینز ذرائع پر ہمارے بچے وقت گزارنے کی وجہ سے بچوں کی چھوٹی عمر میں ہی عینک لگ جا رہی ہیں اور ان کی صلاحیتیں دب جا رہی ہیں اور بچوں کی جسمانی نشو و نما پر بھی بہت خطرناک اثر پڑ رہا ہے اسی لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ٹی وی اسکرین سے بچوں کو دور رکھا جائے جہاں تک ہو سکے دن میں صرف ایک گھنٹہ ٹائم دے کر انہیں اسکرین دکھائیں جائے یا ٹی وی دکھایا جائے ہمارے بچے برائے ہندوستانی روایتی کھیلوں کی طرف محبت سے اور ضرورت پڑنے پر تھوڑے ڈانٹ کر جسمانی حرکاتی کھیل کھیلنے کی طرف راغب کرنا چاہیے جیسے کہ فٹ بال کرکٹ شطرنج کبڈی کھو چھینم چھانی تیراکی اور ہاکی وغیرہ ایسے جسمانی حرکیاتی کھیل ہیں جس سے بچوں کی دماغی اور جسمانی نشو و نما بہت بہترین انداز سے ہوتی ہیں بچوں کو ان کے بہترین جسمانی حرکاتی کھیلوں کی طرف راغب کرنے کے لئے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے محلے میں چھوٹے چھوٹے میدان بنائیں اور بچوں کو اکٹھا کریں اور ٹیم بنائیں اور مقابلہ رکھیں ان مقابلوں کو جیتنے پر انعامات تحفے اور اسپورٹس کٹس دے کر ان بچوں کو حوصلہ افزا کی جائے بچوں کی خوش کر کے ان جسمانی کھیلوں کی طرف راغب کریں اور انہیں اسکرین سے دور رکھا جا سکتا ہے اور ہمارے ہندوستان کو اچھے آرمی نیوی انٹلیجینس اور اچھے عہدیدار دے رہے ہیں بچے اس سے گیمس کھیلنے میں لگاؤ پیدا ہو کر انہیں کھیلنے کی ایکٹیویٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور اسکرین ٹائم بچ جاتا ہے اور انہیں گیمس کھیلنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بچوں میں میل ملاپ بھی بڑھتا ہے